मेरा मनपसन्द मौसम बारिश है वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उस समय आसमान का रंग आसपास ठंडी ठंडी हवा और जब वर्षा होती है तो मिट्टी की पहली खुशबू मज़ा ही आ जाता है इस खुशबू के लिए तो न जाने क्या कर जाएँ हम ऐसी वाली बात होती है खुशबू बहुत मस्त होती है कि बारिश की पहली बूँदें जो धीमी धीमी आती हैं

वो बारिश की बूँदें हरियाली से भर जाती हैं हरियाली से भर जाती हैं का मतलब पौधे हरियाली में हरे हरे हो जाते हैं जब वो हिलते हैं ठंडी सी हवा आती है बारिश में मुझे सबसे ज्यादा भुट्टा खाना पसंद है क्योंकि बारिश के समय में ही आता है भुट्टा मुझे लगता है सबको पसंद होंगे भुट्टा मतलब सबका फैवरेट सभी का फेवरेट होता है भुट्टा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है भुट्टा